پہلے لوگ سفر تفریح اور سیر و تفریح کرنے نکلتے تھے جیسے کہ باہر کوٮٔی گارڈن ہو کوئی پارک ہو وہاں پہ تفریح کر کر آتے تھے اب کیا ہوگیا تو ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے ٹیکنالوجی آنے سے اب کے بچے ہو بڑے ہو بوڑھے ہو سب موبائل میں لگے ہوئے ہے موبائل فون یوز کرنا موبائل میں دیکھنا موبائل میچ کرنا اور کیا ہے سوشل میڈیا پہ ہو گئے ہیں یہی کام ہو گیا ہے بچوں کا ہو بڑوں کا ہو بوڑھوں کا ہو چار اگر بچے جمع ہیں تو بھی وہ آپس میں باتیں کرتے موبائل لے کر چاروں کے چاروں دیکھ لیتے ٹھہرتے ہیں تو ان کا کھیلنا بھی موبائل میں ہو گیا بات کرنا بھی کھانا پینا اٹھنا سب موبائل ایچ ہو گیا ان کا تو اس لیے سیر و تفریح بند ہو گئی ٹیکنالوجی کا پیریڈ ہے ٹیکنالوجی آنے سے سیر و تفریح چھوٹ گئی ہے بچ سب کی تمام انسانوں اور موبائل میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں واٹسایپ چیٹنگ انسٹاگرام ای یوز کر رہے ہیں اور کیا کیا ہے اس میں یوٹیوب وغیرہ سبھی دیکھ رہے ہیں فائدہ ہے نقصان بھی اتنا ہی ہے موبائل ہو ٹیکنالوجی ہو جتنا فائدہ ہے نقصان بھی ہے فائدے کے واسطے دیکھیں گے تو فائدہ پہنچیں گا نقصان خرابیوں